पशु पालन में कई तरह की बीमारियाँ पशुओं को प्रभावित करती हैं जैसे एक खुरपका रोग जिसमें जानवर बहुत ज़्यादा टूट जाता हैं उसके चारों खुरो में जख्म हो जाते हैं और मुँह में छाले पड़ जाते हैं और मुँह से पानी निकालना शुरू हो जाता है जिससे उसके दूध में बहुत फर्क पर जाता हैं जैसे पशुपालकों को दूध का बहुत नुकसान होता हैं पशु चारा खाना कम कर देता है बीमार रहने लग जाता है सुस्त पड़ जाता है और दूध का उत्पादन भी कम हो जाता हैं जैसे पशु पालकों को बहुत नुकसान होता है उसको ठीक करने के लिए उसकी जगह उसकी साफ सुथरी जगह उसका जो बाड़ा है उसको साफ सुथरा रखा जाए वहाँ पे नीम का जैसे धुआँ करें नीम डाल के धुआँ करें साफ सुथरा रखें मक्खी मच्छर से बचाव रखें जिससे उसको उसका जो वायरस है आगे न फैले उनके नवजात पशु होते है साथ में दूसरा जानवर होता है उनको भी तकलीफ न हो वो बीमारी ग्रस्त न हो और टाइम टाइम पर पशुओं का टीकाकरण जरूरी हैं नवजात पशु को भी दस्त मरोड़ लग जाते हैं तो उनका भी चारा पानी कम करना चाहिए जिससे दवा देता रहे टाइम टाइम से उनको जिससे वो ठीक रहें एक लम्पी वायरस आता है लम्पी वायरस भी ऐसा है कि उसमें पशुओं के शरीर में गठाने पर जाती हैं गठानों से कुछ टाइम बाद वो गठाने बड़ी हो के वह फुट जाती हैं जो जख्म का रूप धारण कर लेती हैं उसका भी टाइम आपने डाक्टर से चिकित्सक से परामर्श जरूर लें ओके